जेह्ड़ी फीस ऐ गौरमैंट स्कूल ते जेह्ड़ा प्राइवेट स्कूल ऐ उं'दे च बक्खरी बक्खरी होंदी ऐ ते हर जेह्ड़ी कक्षा ओह्दी अलग अलग फीस होंदी ऐ जि'यां कि जेह्ड़ा प्राइवेट स्कूल होंदा ऐ उत्थै जेह्ड़ा निक्का बच्चा तीसरी चौथी जां पञमी पढ़दा ओह्दी अलग अलग फीस होंदी ऐ ते जेह्ड़ा गौरमैंट स्कूल ऐ उत्थै ते जेह्ड़ा गौरमैंट स्कूल ऐ उत्थै तुसें सालै दे इक बारी फीस देनी ऐ जेहड़ा प्राइवेट स्कूल ऐ ते उत्थै तुसें साले दी एड़मिशन फीस बी देनी ऐ ते हर महीने दी फीस बी देनी ऐ जेह्ड़ी प्राइवेट स्कूल होंदे न उत्थै बड़ी जैदा फीस लगदी ऐ जेह्ड़ा आम इन्सान ऐ ओह् अपने बच्चें गी नेईं पढ़ाई सकदा और जेह्ड़ा गौरमैंट स्कूल ऐ उत्थै इक्कै बारी सालै दी फीस देनी ते गौरमैंट स्कूलै च बी बड़ी जैदा मात्रा च लोक अपने बच्चें गी पढ़ने आस्तै छुड़दे न ते जेह्ड़ा गौरमैंट स्कूल ऐ उत्थै मिड डे मील बी थ्होंदा ऐ फ्री दियां कताबां बी थ्होंदियां न बच्चें पढ़ने आस्तै ते जेह्ड़ी त स्कालरशिप ऐ बच्चें ई ओह् बी थ्होंदी ऐ ते जेह्ड़े प्राइवेट स्कूल न प्राइवेट स्कूल च बी शैल पढ़ाई होंदी ऐ उत्थै फीस बी लैंदे न ते जेह्ड़े बच्चे न ओह् नमियां नमियां चीजां बी उत्थै सिखदे न ते जैदा जेह्ड़े मांऽ बब्ब न ओह् चाह्ंदे न कि उं'दे बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़न